हमरा गाँव मे जे छै एगो मंडन नाम छै बगलमे वेद विद्या केन्द्र छै हमर पूर्वजे जे छै बहुत पुराना मतलब दादा परदादा बाप पित्ती सब सब कोइ जे छै पुरने सँ संस्कृतसँ बहुत रूचि रखैत छै किया तऽ हमर घरके बगलमे वेद विद्या केन्द्र छै वहां से देखैत सुनैत एलैहं तऽ वेद विद्या केन्द्र देखलक तऽ संस्कृत कनी कनी बुझल जानलक तऽ हमहूँ जे छै वएह सँ देखैत सुनैत एलियै तऽ संस्कृतसँ बहुत बढ़ियाॅं रूचि रहै छै संस्कृत पढ़लहुॅं लिखलहुॅं जानलहुॅं कनी कनी तऽ धीरे धीरे संस्कृत पर जे छै संस्कृत हमसब ओहि सबसँ लागल रहलहुॅं आओर संस्कृते जे छै संस्कृतमे कनी कनी बातो भए जाय यऽ बातो विचार होइ यऽ संस्कृत मे एगो दुगो श्लोको आबैया जेना अतौहका प्रसिद्ध श्लोक छियै स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं शोकंगनाय यत्र गिरागिरन्ति शिष्योप शिष्यो उपगीय मानं तवेही तन्मंडन मिश्र धामम किया तऽ हमसब मंडन मिश्रकेँ निवास छियै वासी छियै यहाँके यहाँ धरोहर छियै वहीँ जगत छियै आओर वहां हमसब रहै छियै तऽ हमरा सबकेँ ई श्लोक सब एहन एहन बहुत बहुत श्लोक याद यऽ आओर जानै छी बुझै छी किया तऽ हमरा सब के गाँवे मे मंडन मिश्र शंकराचार्य एहन बहुत विद्वान् रहै शंकराचार्य जकरा बारे मे सब जगह सर्च करबै तऽ शंकराचार्य विदुषी भारती मंडन अतय जे छै यहाँ प्रतिमा लगाय देल गेलैहं ई एते बड़ा आदमी रहै संस्कृते मे यहाँ पर सुगा संस्कृत मे बात करै रहै सुगा जब संस्कृत मे बात करि सकैया तऽ समझ जाइयौ आहाँ आदमी कते संस्कृत मे बात करैत हेतै